हैलो कार गैलेक्सी नहीं मां पियूष थो ॻाल्हायां ऐक्चुली मुखे हिक कार वठिणी हुई नईं त तव्हां ॿुधाइ सघंदा कहिड़ी कार तव्हां वटि अवेलेबल आहे ऐक्चुली मूंखे ऑटोमैटिक कार खपे फैमिलीअ हिसाब सां सेवन सीटर हुजे त वधीक सुठो छो त हाणे फैमिली असां किथे ॿाहिरि था वञूं त हुन हिसाब सां कार खपे

अच्छा उहा सी एन जी वारी त ऐफोर्डेबल आहे उहा अञा प्राइज़ घणो आहे तव्हां ॿुधाइ सघंदव

अच्छा त हिन जी डाउन पेमेंट कींअं मतिलबु ॾहनि महिननि में ई एम आई भरे सघिबी आहे छा

अच्छा त हिन गाॾीअ जूं पोइ मतिलबु सर्विस घणियूं मिलंदियूं कंपनीअ तरफ़ सां अच्छा त ठीक आहे भाउ मां साम्हूं अची ॻाल्हायांव थो जींअं थियो फैमिली वारनि सां बि डिसकस कयां की इहा कार ॾिसूं अचांव थो मां साम्हूं ओके ओके ओके धन्यवाद